ڈرائیور صاحب آپ کب تک آ جائیں گے مجھے ارجنٹ کہیں جانا ہے میری فلائٹ صبح سات بجے ہے اگر آپ نہیں آ سکتے تو مجھے بتا دیجیے میں دوسری ٹیکسی بک کر لوں گی آپ مجھے جلد سے جلد کال کر کے بتا دیں ورنہ میری فلائٹ کی ٹکٹ کینسل ہو سکتی ہے اور ہم سب لوگ ریڈی ہیں جانے کے لیے میری فیملی ویٹ کر رہی ہے اگر آپ نہیں آ سکتے تو ہمیں انفارم کر دیجیے تاکہ ہم دوسری ٹیکسی بک کر لیں